उदक ही मनशाची सामकी सगल्यान व्हडली गरज आसा आनी ती सदांत निवळ आसपाक जाय स्पेशली जी आमी पिता ती सदांत निवळ आसपाक जाय आमी सगळ्यान पयलीं जें आमकां उदक मेळटा तें आमी बरें खतखतीत तापयतात आनी मागीर आमी तें आमच्या वापरान हाडटा तें आमी एक तर फिल्टर यूज करता फिल्टर करपा नाजाल्यार आमी तें कपड्यांक चाळून घेता आनी मागीरूत तें आमी पिता उदक आनी तेज्या पयलीं तें बरें गरम करता आनी बॉयल करून तें यूज करता